हम हइ कि किचनमे खाना बना रहल सभ किछु छी तऽ बौओके सीखा दैत छी कि हँ अगर सीख लेतै तऽ कोइ कामे उमे हइ या किछो हइ तऽ हम अपना चलि गेली तऽ बौआ हइ तऽ बना उना कऽ अपना रखलक कि आगे चलिके शादीये बिआह होतै चाहे किछो होतै अपना ससुरालमे जा कऽ बनौतै उनौतै मतलब कि बनाबय उनाबयसँ हइ कि अपना काम धन्धा सिखलक तऽ बेटियो पुतोहूके अपना सिखा देलक कि आगे चलि कऽ कोइ दिक्कत ना होइ कोइ आइए गयलक ओ गयलक तऽ अपना बना उना देलक ओहिसँ हइ कि अपना बड़ाइ उड़ाइ चलैत हइ फलना ठिमा गेली तऽ फलना आदमी इतना समान बना कऽ खिएलकै किया हइ कि ओकर मम्मी इतना समान सीखेलै तब ना अपन बना कऽ खिया रहल हइ चाहे करि रहल हइ अगर ना सिखेतै तऽ कथी करतै आदमी ओ ओकरा सीखयसँ हइ कि दोसरो आदमी अपना देखलक तऽ कहलक ए फलनाके बेटी हइ कि पुतोहू हइ फलना अपना महतारी बेटीके सीखैले हइ चलो ओकरो सीखा दैत छी देखैत छी ने फलना आदमीके देखैत छी कितना नीमन बेटी हइ कि कोनो सामान माँ महतारी कहुँ चलि जाइत छै तऽ अपन बना कऽ रखने रहैत छै एगो ई सभ हइ कि सभ कैसन आदमी हइ कि अपना बना उना कऽ ना रखलक चाहे किछो मम्मी पेरा तकैत रहलक कि मम्मी अयतै तऽ बना कऽ देतै चाहे किछो मम्मीके पेरा ताकयसँ कथी होइत छै संस्कारी बेटीके ई हइ कि कोनो सामान आइ तऽ मम्मी ना हइ तऽ जाय ने दे हम अपन बना कऽ रखने रहैत छी चाहे ई सामान करले रहैत छी हमर मम्मी कहुँसँ आयल तऽ थकाएल पकाएल आयल जाहि लेल पप्पा अयतै तऽ की हो गेलै पप्पा ही तऽ हइ आगल पागल आदमी ना समझैत रहलै कथी करतै अपना से जाय दे अपन बेटी महतारीके कथी हइ बेटी महतारीके तऽ ओतने करयके पड़ैत छै कि अगर मम्मीके दुःख बेटी ना समझतै बेटीके मम्मी ना समझतै तऽ के समझतै आदमी समझ के हइ कि ओकरा देखलक तऽ ओ कयलक ओकरा देखलक तऽ ओ कयलक उतना अपना सिखेलक हँ ई सामान करलक खुद समान करलक खाने पीने बनाबयके हइ तऽ कोइ नीक नओर बनयली तऽ ई सामान हमरा सिखा दे तऽ अपना सिखाबयके पड़लक कि हँ बौआ ई सभ एना बनैत छै ओसभ एना बनैत छै कोइ खाइएके मन भेलक कि मम्मी ई सामान बना दऽ हम खयबै तऽ ठीक हइ कि ले आइ हम घरे हती तऽ बना दैत छियौ कल्ले ना रहबौ तऽ कोन बना देतौ तोँ अपने बना कऽ खो